तशें खरें म्हणचे जाल्यार हांवें केन्नाय जिवंत आकृतीचें वास्तवीक जिविताचें सेटपाचें चित्र काडूंक ना सगल्यान पयलें म्हणल्यार हातून कटीण गजाल ती म्हणल्यार त्या आकृतीक दोळ्यान सारकी सांठोन घेवन तिका आसा तश्शी चित्रीत करप म्हणटकच म्हाका हो अणभव केन्नाच येवंक ना कारण हांव चित्रकलेन तितलें एक्सपट ना पूण हय घडये जर म्हाका मुखार केन्ना संद मेळत हांव नक्कीच ट्राय करतलें हो अणभव घेवपाचो कारण ह्या अणभवांत एक विशिश्ट अशी वेगळेंसाण आसा एक वेगळीकाय आसा हातून जी आमकां दुसऱ्या मुखार मनशाची जी कृती आसा दुसऱ्या मनशाचो फेस म्हणा ताजी आकृती ताजी जी तुमी म्हणूंक शकता फिचर्स कागदाचेर करूंक शकतात आनी त्या मनशाक घेवंक शकता आनी जी आमच्या आवडीचे जावन आसा म्हणटकच आजून अणभव घेवंक ना पूण हय मुजरत हांव घेवंक सोदतलें